हाँ हम कुछ संख्या जानते हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ दस लाख के अन्दर जैसे दस हज़ार बीस हज़ार पंद्रह हज़ार पचीस हज़ार पचास हज़ार एक लाख